पयलीं आमी आतां खंयसर भायर सरून जर आमकां हॉटेलांत बी वचपाक जाय जेवपाक बी जाल्यार आमी न्हेसतालीं तयार जातालीं मागीर हॉटेलांत वतालीं थंय मागीर ती ऑर्डर दिवन मागीर ती ऑर्डर येताली आनी मागीर आमी जेवतालीं पूण आतां कशें आयलां घरा बसून बसून आमी झोमेटो आनी स्विगी यूज करून कितें जाय तें फूड आयटम आमी घरा ऑर्डर करूंक शकता आनी तें बेगीन येवन आमी सुशेगाद घरा बसुनूच खावपाक जाता आमकां खंय थंय भायर हांगा थंय वचपाची गरज ना मागीर पयली आमी बिलां बी भरतालीं लायटीचें बील म्हण उदकाचें बील म्हण आमकां वचून थंय लायनीन उबें रावचें पडटालें थंयसर कॅश घे मागीर तर राव मागीर आमकां भंय दिसतालो की अरे कॅश आपलो चोरत बी कांय कोण मदीं कितें जायत कांय पण आतां आमी आमकां कार्ड्स येयल्यात बँकेचे डेबीट कार्ड क्रेडीट कार्ड युपीआय येयला सो आमी बेश्टो थंय कोड सो आमी बेश्टो थंय कोड स्कॅन केलो आनी आमी पे केलें अशें जाता आतां सो इतको भंय दिसना की आमचें कितें चोरतले कोण कितें करतले कशें मागीर जर आमकां खंय पयशे वचून काडपाक जाय पयलीं आमकां बँकेन वचून स्लीप भरची पडटाली मागीर आमी लायनीन उबी रावतालीं पण आतां एटीएम मशीन्स बी जाल्यात सो आमी थंय वयतात एटीएमांत आमचो अमावंट घालतात जाय तितलो आनी आमी ते पयशे काडटात मागीर सो टायम आमचो खूब सेव जाता तेतून मागीर आमकां एरोप्लेनाच्यो टिकेटी बसीच्यो टिकेटी ट्रेनीच्यो टिकेटी पिक्चराच्यो टिकेटी आमी आतां घरांत बसून बसून त्यो बूक करुं येतात ना जाल्यार पयलीं आमी वयतालीं थंय थंय लायनीन उबी रावतालीं केदो वेळ रावन तुका जाय ती तिकेट मागीर मेळना मागीर तूं आनीक ए करतलो सो ती कटकट जायना आतां तेंच शॉपिंगाचे आमी आतां जर खंय वचून शॉपिंग करपाचे ना जाल्यार आमी घरांत बसून अमॅजोनार फ्लिपकार्टा वयल्यान जाय तें ऑर्डर मारूंक शकतात मागीर कॉलेजींत ऑर स्कुलाची एडमिशनां आमी घरांत बसून करुं येत सगळे डोक्युमेंट्स जाय जाय ते आमी ऑनलायनूच अपलोड करपाक मेळटा आनी फुल वर्ल्ड आतां मोस्टली कॅशलेशूच जाला बिकोज मोस्ट ऑफ सगळे लोक आमी युपीआय ऑर क्रेडीट कार्ड डेबीट कार्ड यूज करतात